हेलो हाँ जी नमस्ते हाँ जी हाँ जी हमारी ही बैंक में आप अगर एकाउन्ट खुलवाना चाहते हैं तो आपको पाँच किलो सोने पर ब्याज भी अच्छा पर्सेंट पर मिल जाएगा आपको मतलब कितने साल तक आप उसका लोन चुका सकते हैं उस हिसाब से आपको किस्त बनेगी आपकी उसके हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा अच्छा तो आपकी जैसे पाँच साल की रहेगी तो आप पर मंथ आपका हम दस हज़ार भी कर सकते हैं ये तो उस पर आपका ब्याज़ एक हज़ार रुपये बन सकता है दो हज़ार रुपये बन सकता है उस हिसाब से फिर आपकी किस्त चलेगी जब तक आपको उसका ब्याज़ भी देना पड़ेगा किस्त मैडम आप इसी आप जैसा आप चाहें मतलब कि दो महीने में आप आपकी किस्त ला सकते हैं या पन्द्रह दिन के पन्द्रह दिन या महीने में आपकी किस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस्त भर सकते हैं हाँ जी आपको खाता खुलवाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे तो उसमें आपको आधार कार्ड आपकी समग्र आई डी पैन कार्ड और वोटर आई डी ये सब लेकर आना पड़ेगा आपका पहचान पत्र उसके हिसाब से हम आपको गोल्ड पर लोन दे सकते हैं जी और जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा